اردو زبان اردو بولنے والے لوگوں کی ثقافتی شناخت کا ایک اہم حصہ ہے اور وہ اسے اپنی روایات کو منانے اور ان کی عزت کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں چند نمایاں پہلو یہ ہیں ادب ہو شاعری اردو شاعری خاص طور پر غزل اور نظم ثقافتی روایات محبت اخلاقیات اور تہذیبی اقدار کی عکاسی کرتی ہے شاعر جیسے میر غالب اقبال اور فیض نے اردو زبان کے ذریعے تہذیب تاریخ اور جذبات کو محفوظ رکھا ہے روایاتی تقریبات شادی میلاد عرس محفل نعت اور دیگر مذہبی ثقافتی تقریبات میں اردو زبان کا استعمال کیا جاتا ہے یہ زبان ان تقریبات کو جذباتی اور روحانی گہرائی فراہم کرتی ہے